जी मैं हिमांशु बात कर रहा हूँ जी जी मैंने अभी ऑर्डर किया था जी ये चुंगी नाका हाँ श्री राम कॉलेज पास जी भइया मैंने मेरा ऑर्डर नंबर लिखिए न आप आगे फिफ्टी टू मैंने दोल रोटी मंगाई थी नहीं नहीं क्या था सर की एक्चुअली रोटी थोड़ा सा ठंडी हो गई रही और आधी पक्की भी नहीं रही और आपके डिलीवरी बॉय लेट आया रहा

तो वापस हो जाएगा ना जी जी जी तो क्यो वो है इसका क्योंकि मैंने तो पैसे दे दिए रहे तो रिफंड का नहीं आज ही कर दीजिए ठीक है ठीक है भेज दीजिए